ہمارا فیملی بہت اچھا ہے ہم فیملی میں بہن بھائی یہ سب ہیں اچھے سے مستی کرتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں جاتے ہیں گھومتے ہیں فیملی میں انجوائے کرتے ہیں اور رہی دوست کی بات دوست میں تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اس میں وہاں ہر اک کچھ بھی بول دو تو برا نہیں مانتے ہیں دوست بہت اچھی چیز ہے دوست رہنی چاہیے ہم لوگوں کی دوست بہت اچھے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں کبھی کبھار ملتے ہیں دس دن میں ایک مہینہ میں ملتے ہیں تو اچھے سے سب انجوائے کرتے ہیں فیملی میں بھی اچھے سے انجوائے کرتے ہیں بہن بھائی بڑی بہن چھوٹا بھائی یہ سب اچھے سے انجوائے کرتے ہیں دوست دوست کو گھر پہ بھی بلا لیتے ہیں سبھی ساتھ انجوائے کرتے ہیں ناشتہ وگیرہ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں سبھی اچھے سے اور بہت من لگتا ہے من کرتا ہے دوست کے پاس ہر وقت جائیں ہر وقت مذاق کریں ہر وقت ہنسی مذاق کریں اچھے سے رہیں دوست کے پاس دوست بہت اچھی چیز ہے دوست رہنی چاہیے مصیبت میں کام آتا ہے دوست اور ہم لوگوں کی دوستی اچھی ہے جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ جاتے ہیں اچھے سے مستی وغیرہ کرتے ہیں دوست کے ساتھ دوست دوست فیملی دونوں ہی بہت پسند ہیں دونوں میں انجوائے اچھے سے کرتے ہیں دوست میں بھی فیملی میں بھی